जियां गल्ल करचै हाईजिनिक दी हाईजिनिक ते बौह्त जरूरी ऐ जेह्की अपने एरिया च अपने एरिया अस जो बी एरिया ऐ मतलब ऐ उसी साफ सुथरा रक्खने दी जेह्की ऐ साढ़ी अपनी गै रिसपांसिबिल्टी ऐ होर एह् करना बी चाहिदा खास करियै हून इसलै बरसांत दा मोसम ऐ बरसांत दे मौसम च कुछ ऐसे पेड़ पौधे निकली औंदे न कुछ मतलब कुछ मतलब अननसैसरी होर जिंदी रिकवाईरमैंट्ट निं होंदी ऐ ऐसी चीजां निकली औंदियां ओह्दे आस्तै जेह्ड़ा घर दा आसपास खासकर इक जेह्ड़ा ओह् आंदा इक दवाई आंदी ऐ मैडीसीन ऐग्रिकल्चर आह्लें कोला लभदी ऐ ओह् दवाई सुट्टनी चाहिदी ओह्दे इलावा अगर साफ सुधरा रक्खने आस्तै इंसान गी कोशश करनी चाहिदी कि पालिथीन बगैरा कुछ बी मतलब ऐसा ऐ अनबांटिड मटीरियल ऐ ओह् घर दे आस पास असें नेईं सुट्टो इक डस्टबीन लाइयै रक्खो डस्टबीनै बिच्च सुट्टो होर उसी कोई ऐसी जगह् पर वेस्ट करो क्योंकि अगर घर दे आस्सै पास्सै मतलब ऐसी गंदगी पेदी रौह्ग ओह्दे कन्नै हजार बमारियां कुछ बी तेआर होई सकदा मासकिटो जियां मच्छर होई गे इस टाइम च अगर गंदगी होग पानी कोई घरै दै आस्सै पास्सै ज'मा होए दा होग ते ओह्दे कन्नै गंदगी होगी इस गल्ला एह् जेह्ड़ी पानी बगैरा घरै दे आस्सै पास्सै नेईं ज'मा होई देना चाहिदा